अ सोरमोनबा अ मामोन अ अ सावो खैथा नांगौमोन लावदुम एनथाब आसि फिथा बेफोरखौनो सावो

फिथा लावदुमा थाइसेयाव थाइबा एनथाबा मोननैजों थाइबा ओमफ्राय आसि फिथाया मोनबाजों थाइबा

अ मोनगोन दे खैथायाव नांगौमोन टाइमालाय दखानखौ आङो सातथासोआव खुलियो अ हागोन दे मानसि दंना सावग्रा बिसोरखौनो सावनो होयो अ अ जायगाया नै लोखि बाजारावनो दखान साहा सिदा अ अ औ दे अ जागोन दे अ अ अ दे होनबा अ जागोन दे लांगोन अ अ दे